आङो दाखालिहाय कुर्ति बायदोंमोन कुर्तिया बिराद मोजां गाननोहाय गुरै ब्लेक कालारनिमोन गाननो बिराद मोजां जादों कमफरटेबोल जादों आरो सुबाबो रं खारामोन बिराद मोजां मोनदों आं